اتر پردیش ایک بہت بڑی جگہ ہے وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں اتر پردیش میں ہر طرح کے ریلیجنس ہیں جیسے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ان سب کی بہت بڑی جگہ ہے عبادت کرنے کی جگہیں بھی ہیں ویسے تو بہت بڑی جگہیں ہیں لیکن کچھ اور جگہیں بھی ہیں جیسے سم کانت موہن ہنومان مندر گووردھن ہیلس بڑا امام باڑہ اور کعبہ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ اپنی عبادت کے لیے جایا کرتے ہیں ویسے تو عبادت کہیں بھی کرو قبول ہو جاتی ہے لیکن لیکن ہندوستان کے لوگوں نے کچھ ایسی جگہیں بھی بنا رکھی ہیں جہاں پر لوگ اپنی خاص عبادتوں کے لیے جایا کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو مانگا کرتے ہیں